नमस्ते सर हाँ मुझे आइस क्रीम लेना है मुझे मेरी एक छोटी सी दुकान है मार्केट में आइस क्रीम का हाँ आइस क्रीम लेनी है आपके पास कौन कौन सी आइस क्रीम है और अच्छा तो चोकलेटे आइस क्रीम भी लेना है

हाँ चाहिए पचास पीस हाँ और और कौन सी ओरेंज बाली नहीं है हाँ कितने का है वह एक पीस पचास रुपये का चलो ठीक है पच्चीस कर देते हैं और ओरेंज का कितना है चलो ठीक है महँगा है तो क्या हुआ मुझे यह चाहिए पच्चीस दे देना और दूसरा ले लेती हूँ अच्छा कितना है आपके पास अच्छा ठीक है और बदाम बाला वह कितने का है अरे कितना है उसका दाम पहले बताइए तो उसी हिसाब से बताउँगी मैं सौ रुपये का एक पीस अरे मैम आपका बादाम बाला आइस क्रीम कुछ ज़्यादा महँगा नहीं है हाँ तो डिस्काउंट काट कर बताइए ना अस्सी रुपये में चलो ठीक है इतना महँगा है ज़्यादा लोग थोड़े ही खाएँगे इसको दे देना पंद्रह पीस अच्छा और कुछ है मैम और क्या है क्या अच्छा मिल्क वाला आइस क्रीम वह तो सस्ता है हाँ वह कितने का है तीस रुपये का एक पीस चलो ठीक है यह भी दे देना दस उतना पचास पीस दे देना सस्ता है ना बच्चे ज़्यादा लेते हैं

हाँ कल परसों तक आकर ले जाऊँगी ठीक है दीजिए नमस्ते